कोवीड महामारेन खरें म्हणल्यार सगळ्याच लोकांचो जीव करून उडयलो सगळ्यांकूच कोवीडाचो खूब त्रास जालो आनी खूब जाणांक त्या त्रासांतल्यान त्रासापरस चड म्हणटा ते आपले लागचे मनीस गमोवचे पडले आमचे वाठारांत म्हाज्या शेजाऱ्यान अशे दोन तीन मनशां आसलीं जीं म्हाका खूब बरीं आशिल्लीं बरीं हडकितालीं बरीं उलयतालीं आनी खरेंच म्हाका तेंची खूब अपुरबाय आशिल्ली अशीं मनशां हांवें गमयलीं आनी ती याद जायत जाल्यार आजुनूय वायट दिसता आनी पर्यटनाचेर म्हणलें जाल्यार ते टायमार पर्यटन पर्यटन हें साप्पूच टप्प जाल्लें तेका लागून आमच्या गोंय राज्याक तरी तेचो खुबूच व्हडलो फटको बसलो अशें म्हाका दिसता कारण भायले विदेशी लोक जे हांगा येता ते हांगा येवन कितें तरी स्पेन्ड करता आनी तेंचो जो खर्चो थोडो कितें जाता पळय तेका लागून आमच्या गोंयच्या लोकांक भितरल्यान कितें तरी एक आमदनी मेळटा ती खंय तरी बंद जाली लोकांचो वेव्हार बंद जालो व्यापार बंद जालो आनी ही खूब वायट गजाल जावन आशिल्ली की सगळ्या लोकांक आर्थीक पयश्यांची खूब गरज आसली आनी त्या टायमार तेंकां तेंचे खुबूच हाल जाले